हैलो ठीक ठाक जी तुस सनाओ हां जी हां जी नेईं तुसें ई कोई गलतफैहमी ते निं ऐ साढ़े बारै दी हां जी हां जी पक्का मेरी हट्टिया लैता तुसें हां जी हां जी इक्क कम्म करो म्हाराज चेंज़ होई जंदा ओह् गल्ल ते सेही ऐ हून चक्कर केह् ओवरडेट ऐ जां पाऊडर सेही निं ऐ जां केह् ओएआ महाराज दोआई निं ऐ साढ़ा बड़ा पराना बिज़नेस ऐ एह् कोई कोई गल्ल महाराज तुस इक कम्म करेओ चेंज़ कराइयै दूआ लेई जाएओ अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं जनाब तुस हट्टिया आएओ ते इक्क कम्म करेओ दूआ मॉडल लेई जाएओ होर केह् होई सकदा नेईं नेईं नेईं महाराज अस बड़े पराने कस्टमर न बड़ा पराना बिज़नेस करा ने अस हां इक्क कम्म करो तुस कल आओ साढ़े कोल ठीक ऐ ते में तुसेंगी चेंज़ करियै दूआ देई ओड़गा केई गल्ल नेईं कोई गल्ल निं महाराज कोई गल्ल निं थोह्ड़ा कम्म बड़ा होंदा गाह्क बड़ा होंदा होई सकदा गलतियै कन्नै देई गेआ होग बेचारा हां ठीक ऐ ठीक ऐ जी चंगा अच्छा अच्छा